मध्य प्रदेश का समाचार मीडिया पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मुद्दों को कई प्रकार से कवर किया जा सकता है और जैसे पर्यावरण प्रकृति के कारण बाढ़ आ ज़ाती है कभी ज़ादा पानी गिर जाता है तब बहुत सारे शहरों में बाढ़ आ जाती हे तो उसे हम उससे हम बहुत सारे उससे बहुत सारे लोगों के घर नष्ट हो जाते हें तो ओ उनको सरकार रहने के लिए घर प्रदान करती हैं और उनको खाने के लिए भोजन प्रदान करती है और उनको पहनने के लिए कपड़े प्रदान करती है और जो और भी कई प्रकार से प्रकृति की आपदाएँ आ पड़ती है तो जैसे कि ओ एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे तो उनको सरकार मुआवज़ा देती हे उनके उनको मुआवज़ा देती है ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी और अच्छे से काट सके और कभी बाढ़ आ जाती है तो और कभी फसल नष्ट हो जाती है किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उनको सरकार मुआवज़ा देती है उनको पैसे प्रदान करती है और ताकि वो अपना दूसरी फसल और अच्छे से लगा सके उनको मुआवज़ा प्रदान करती है ऐसे ही बहुत सारे प्रकार की आपदाएँ आ पड़ती हैं तो सरकार लोगों की मदद करती हैं और सरकार को मदद करनी चाहिए लोगों की और जो और जब बाढ़ आ जाती है या फिर तूफ़ान आ जाता है तो लोगों के घरों और नष्ट हो जाते हैं तूफ़ान के कारण तो सरकार उनको भी मुआवज़ा देती है पैसे प्रदान करती हैं बहुत सारे प्रकार से और इस प्रकार से आपदाओं का सामना करते हें